हैलो आं जी आं जी सनाओ कड़े बनाने आं मंगलसूत्र हां सारा किश सुन्ने दा बनाना कड़े ते ओह्दे बाद अंगुठियां बनानियां हां अंगुठियां बनानियां अच्छा अच्छा कोई निं कोई निं कोई निं कड्ढने आं टाईम इक दिन ना हां एह् कुद्धर जेहे दकान ऐ मंदर दे किन्ने दूर ऐ अच्छा अच्छा ठीक ठीक कोई निं जरूर जरूर ठीक ऐ थैंक यू